علاقے میں صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل تجاویز ہو سکتی ہیں مقامی کمیونٹی کو صحت کی اہمیت کی تشویش دلانے کے لیے آگاہی مہمیں منظم کریں تاکہ لوگ صحت کی دیکھ بھال کو بہتر طریقوں سے سمجھ سکیں مشغول زندگی اسباب سے بھری ہوتی ہے جس کی بنا پر صحت کی دیکھ بھال کا وقت نہیں ملتا مقامی کمیونٹی کو منظم روزانہ مشغولیات جیسے جوگنگ پیدل چلنا یوگا وغیرہ کے لیے مشورہ کرنے کی ترغیب دیں مقامی کھانے کی روایت کو اصلاح کر کے صحیح خوراک کی پروموشن کریں مقامی غذائیں جوکہ صحت مند ہوں ان کا استعمال بڑھائیں صحت کے موضوع پر تشویش دلانے والے اشتہارات اور معلوماتی مواد کمیونٹی کی جانب سے جاری کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کا موقعہ ملے کمیونٹی کے اراکین کو متحد کر کے مقامی صحت کی تشویش کی تشکیل دینے کے لیے کوششیں کریں جیسے مفت صحت کا معائنہ ویکسینیشن کی مہمیں وغیرہ مقامی میدانوں میں صحت کے خصوصی مواقعے منظم کریں جیسے ویکنڈ وار شوپنگ سیمینارس اور مواد تقسیم کی مہمیں چارج میں صحت پر مختلف فعالیتیں منظم کرنے سے لوگ مل کر صحت کی تشویش میں حصہ لیں گے یہ تجاویز مقامی کمیونٹی کی صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرسکتی ہیں اور لوگوں کو صحت کی اہمیت کی سمجھ میں مدد فراہم کرسکتی ہیں